میری زبان اردو ہے جس کا موازنہ اکثر ہندی زبان سے کیا جاتا ہے دراصل اردو اور ہندی دونوں ہندوستانی زبانیں ہیں جو ہندوستانی آریائی زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہ دونوں زبانیں تاریخی ثقافتی اور لسانی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں لیکن ان دونوں زبانوں میں کئی اہم فرق بھی ہیں جن کا موازنہ مختلف پہلوؤں سے کیا جا سکتا ہے مثلاً تحریری نظام اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو عربی اور فارسی رسم الخط پر مبنی ہے ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو سنسکرت سے ماخوذ ہے نمبر دو لغوی ذخیرہ اردو زبان میں عربی فارسی اور ترکی کے الفاظ کا بڑا ذخیرہ ہے ہندی میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں نمبر تین بول چال اور لہجہ اردو بول چال میں نرمی اور شائستگی پائی جاتی ہے الفاظ اور جملے عمومی طور پر نرم اور شائستہ انداز میں ادا کیے جاتے ہیں جبکہ ہندی بول چال میں عام فہم الفاظ اور جملے زیادہ ہوتے ہیں اور سنسکرت الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے نمبر چار ادبی تاریخ اردو شاعری اور نثر کی ایک بھرپور روایت ہے جس میں غالب میر اقبال جیسے بڑے شعرا شامل ہیں جبکہ ہندی ادب بھی وسیع ہے اور کبیر تلسی داس اور پریم چند جیسے بڑے ادیب اس میں شامل ہیں اردو اور ہندی دونوں زبانیں تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان کئی مماثلتیں بھی ہیں تاہم ان کی تحریری شکل لغوی ذخیرہ ادبی روایت میں خاصا فرق پایا جاتا ہے دونوں زبانوں کے بولنے والے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں خاص طور پر جب بات چیت غیر رسمی اور روز مرہ کی ہوتی ہے